हेलो नमस्कार भैया नमस्कार भैया मैं नफदा पुरम में था भइ आपके मकान का कार्य अच्छा चल रहा है अभी लेन्टर डला चुका है और अभी पलस्तर इस्टाट करना है फिर उसके बाद फ़र्श होगा बीम पलस्तर सब बढ़िया रहा सब अच्छे से हो गया सर छत में सर अपन ने छे इंच का कंक्रीट डाला है

नो सर कामधेनु का डाला अपन ने बारा एम एम का

हाँ सर

तरवया सर डेली चल रही है कंकिनी में नहीं सर यह तीस तारीख को डलाया था और सर आप आकर समय घूम जाना